फरायसालियाव आङो गाबनि सोमोन्दै आखिनो मोननायानो जाहैबाय जायख्लं बे जायख्लंया आखिनायाव जोङो गाबनि सोमोन्दै मोनथिनाय जायो मानो होनबा जायख्लंआ स्नि रोखोमनि गाब थायो बे मोन स्नि गाबखौ आङो खोनथानोसै मै रं गोजा गोथां फान्थाव गाब निला खमला रं गोमो बेबायदिनो जोङो जायख्लं खौ आखिबानो जोङो गाबनि सोमोन्दै मोनथिनो मोनो मोन्दों आरो आङो फरायसालियाव